म्हज्या डिजील म्हजो डिजी लोकर हांव बरोच तेंप वापरतां ताचो पासवर्ड आसा यू एम ए एक दोन तीन चार पांच हो नंबर हांवें बरोच तेंप वाापरल्या कारणान हांव आतां नवो पासवड घालूंक सोदतां नव्या पा नव्या नवो पासवर्ड आसा बी ई टी के आय पांच स सात आठ णव आनी हाका जोडलेलो नंबर आसा म्हजो मोबायल नंबर आसा सात तीन पांच स आठ तीन सात णव दोन शुन्य नंबर हांव परत सांगतां फोन नंबर सात तीन पांच स आठ तीन सात णव दोन शुन्य आनी पयलींचो नवो पासवड जो आसा डिजी लोकराचो तो आसा बी ई टी के आय पांच स सात आठ णव